خون دل میں انگلیاں ڈبو کر یہ خبر تحریر کر رہا ہوں کہ وقت کے دامن میں مثبت طرز فکر کے موتی لٹانے والا اب ہمارے درمیان نہیں رہا یہ کہتے ہوئے قلم کا جگر کانپ رہا ہے کہ امت کے ہاتھ میں امن کا جام تھمانے والا آخرت کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوگیا جی ہاں بین الاقوامی شخصیت مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ اور مختلف تنظیموں کے صدر اور سرپرستی کرنے والے اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید محمد رابع حسن ندوی رحمہ اللہ علیہ تیرہ اپریل کو بادہ عشق و محبت پی کر مستانہ ہو گئے وقت کے نازک لبوں کو واقعی اس خبر نے چیر کر رکھ دیا

خدا کی قسم یہ صرف الفاظ کے میخانے نہیں بلکہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کے درد انگیز نامے ہیں کاش میں آپ کے سامنے اپنے جذبات کی ترجمانی کر سکتا کاش اس کی بھی کوئی زبان ہوتی اور اس وقت ہمارے دل کی جو حالت ہے اسے میں کلیم عاجز کی زبان میں پڑھ رہا ہوں پہلو میں ہمارے دل کیسا دل پر تو قیامت بیت گئی مرجھایا ہوا یہ غنچہ ہے ٹوٹا ہوا ایک پیمانہ ہے یقیناً حضرت مولانا کے انتقال پر جس طرح سے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے یقیناً ان کی مقبولیت اور ان کے اعلیٰ صفات کے حامل ہونے کی وجہ سے جس طرح آپ کے اخلاق اور کردار نے لوگوں کو متأثر کیا یقننیاً وہ قابل رشک اور قابل فخر ہے آپ کے جانے سے دنیا میں ایک خلا پیدا ہوا اور کئی تنظیموں کا نقصان ہوا خصوصاً آپ اخلاق حسنہ اور لوگوں کو خدا سے ڈرانا اور خدا کی طرف بلانے کا آپ کے اندر ایک اچھا جذبہ تھا اور یقیناً امت کے لیے اور قوم کے لیے ایک درد دل رکھتے تھے آپ بہت ہی نرم مزاج غمگسار اور ہر چھوٹے بڑے سے ملنے والے تھے